ड्रॉइंग हाँ ड्रॉइंग और पैंटिंग जैसी कलाओं को सीखने की बच्चों की जो उम्र होती हैं और शुरू करने की उम्र होती है वह जब स्कूल में प्रवेश करता हैं उस समय वह सही उमर है क्यूँकि बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसे अपने दिमाग ओर अपने जो सपने होते हैं या फिर उनके विचार होते उसके जरिए वह कला और आकृति को निख़ार सकते हैं क्योंकि जो उनके दिमागों में चलता है वह उन्हें आकृति भी दे सकता है इसी प्रकार उसको यह सही उम्र है कि वह अपनी कलाओं को शुरू कर सकता हैं क्योंकि हमने देखा है जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहीं न कहीं चित्र और आकृतियाँ बनाते हैं जिसे एक ड्रॉइंग और पैंटिंग का रूप दिया जाता है जिसमें वह लिखकर के न उसे ज़्यादा आकृतियों का रूप दे जैसे जैसे छोटा कुछ इन्सान का रूप बनाते हैं या फिर जानवरों की ड्रॉइंग करते हैं पैंटिंग करते हैं और धीरे धीरे इसी प्रकार जब बच्चे पहली कक्षा में दूसरी कक्षा में आते हैं तब उनकी कलाएँ ओर अच्छे से निखरती है तब वह आकृतियों को स्पष्ट बनाने लगते हैं फिर इसी के साथ जब जैसे जैसे वह आगे बढ़ते हैं उन्हें रंगों का भी ज्ञान होता है और रंग को किस तरीके से भरा जाता है वह अपनी कलाओं को अच्छे से निखारकर इस तरीके से वह कर सकते हें इसलिए जब बच्चा पाँच से छः वर्ष का हो जाता है तो उसे कलाओं को सीखना और शुरू करने का सही उम्र होती है